असां पंहिंजे घरु जेतिरो थी सघे हमेशह पंहिंजे घर जो ई खाधो अपनाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजे घरु सुबुह जे नास्ते खां वठी राति जी रोटीअ ताईं जो ठाहिण जो कमु पाण पंहिंजे हथनि सां कंदा आहियूं ताकी घर में रहंदड़ पंहिंजे ॿारनि खे वॾनि खे ऐं असांखे पाण खे बि ख़ूब संतोष मिले ऐं सुठे वायब्रेशन सां भॻवान जो प्रसादु करे ठाहींदा आहियूं सुबुह जी रोटीअ में जादातर असां कोई बि कठोड़ जो इस्तेमालु ऐं साई भाॼीअ जो चांवरनि जो ऐं फुल्कनि जो इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं राति जी रोटी जेतिरो थी सघे सिर्फ़ु और सिर्फ़ु सायूं भाॼियूं ठाहिण जी कोशिशि कंदा आहियूं ताकी पंहिंजी सभु सिंधी भाॼियूं बि असांजा ॿार बि खाइनि असांसां गॾु वेही करे खाइनि ऐं ऐं उनसां ज़रूरु कुझु न कुझु थोरो स्नैक्स ॾींदा आहियूं बाक़ी पंहिंजी सिंधी भाॼी बि न भुलिजनि